زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی ہے کسی طرح کی یہ فی الوقت پریشانی نہیں ہے بس ایک اندیشہ اور ایک خدشہ یہ ہے کہ مستقبل میں کچھ سیونگس ہوں کچھ فنڈس اکٹھا اور کلیکٹ کیے جائیں تاکہ وہ کام آ سکیں کبھی وقت ضرورت پر